ہیلو جی بھیا وہ میں منتشا بات کر رہی تھی کل آپ کل آپ کو یہاں پہ تلک بازار بلایا نا پک اپ کے لئے آپ کو ہے نا ائیر پورٹ ڈراپ کرنا ہے تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ ہمیں ایکزیٹ ٹائم بتا دیجئے آپ ہمیں کس ٹائم پک اپ کریں گے اور آٹھ بجے کہا ہے تو آپ پلیز آٹھ بجے ہی آ جائیے گا بلکل ہمیں لیٹ نہیں ہونا ہمیں ٹائم پہ پہونچنا ہے ہماری فلائٹ ہے تو ہم بالکل لیٹ ہونا افورٹ نہیں کر سکتے آپ بالکل ایکزیٹ ٹائم بتا دیں ہمیں کیونکہ ہمیں دس بجے تک وہاں پہ پہونچنا ہے تو ہم پہلے سے ہی وہاں پہ جا رہے ہیں تو آٹھ بجے میں آپ سے کہہ رہی ہوں بٹ پھر بھی آپ اپنا ٹائم بتا دیجئے کہ آپ ہمیں یہاں پہ کس ٹائم پہ پک اپ کریں گے ٹھیک ہے اوکے